हेलौ औ देलाय बुंलाय औ औ नों बबेथिंजायाव दं अह ह ह ह आं नोंनो लकेसोनखौ बेखौ होदोंमोन ना आं नोंखौ नै बेहायसो सिमलानि नैबे स्टेट बेंक खाथियावसो फैनो होदोंमोन ओहो ओहो नोङो बिखौ नोङो सानदो ओह बैखौसो होनदोंमोन ओह सिखि आनचलिक एबसु होन्नानैसो नों गोसोआव लादों नामा आङो सिखे बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आवसो बुंदोंमोन अह

औ औ औ अह आङो दहाय बेयाव थाना फन खालामदोंमोन होनफ्लांदोंसोमोन नामाथाय आंनियाबो गोरोन्थि जाबाय नामा लकेसोन खोन्थानाया अह अह अह अह अह अह बिदिब्ला नों मोनसे खामानि नों मोनसे खामानि माव नोङो बेहायनो नै बेहायनो फैफिनदो अह थुन औ औ औ बेहायनो फैफिनदो आह नों आह दे बुंलाय औ औ भारानि मानिथ' बेखौ बोरै रायलायबावनो नोंनोथ' भारा होखादोंमोनना लोगो हमनानै नोंनिफ्राय एसे रायलायसिगोन दे ना ना अह अह अह